देखिए हम अपने खेत में कंद बोये हैं मोट मोट कंदपरी है मोट मोट बोये हैं कंद परी है उसमे गोबर डाले हैं और आम हम हमको आम लगाने में बहुत अच्छा लगता है एक पेड़ लगाए हैं खूब बड़ा क हो गया है बड़े बड़े आम फरता है और जामुन भी लगाए हैं जामुन हमारी खूब बड़ी बड़ी हो गई है खूब मोटा हो गया है फर रहा है हमारी जामुन और हम उख भी लगाएँगे उख भी लगाए हैं हमारी उख मोट मोट हो गई है खूब बड़ी बड़ी हो गई है उसमें से गन्ना मतलब उगाते हैं वो देशी जो भैंस के खाद होती है वही सड़ा सड़ जाता है तो उस उसको अगल बगल धर देते हैं तो खूब बढ़िया हो हो गया है मोट मोट वो गन्ना हमारा हो गया है गन्ना हो गया है उसको रस पेराते हैं और हम वो लगाए हैं आम लगाए हैं अमरुद के पेड़ लगाए हैं और कंद लगाए हैं उसमें भी निकलता है आ कंद खनेंगे और हमारा का कहते हैं वो है ने नीबू का पेड़ है नीबू का पेड़ है नीबू म से नीबू के उगाए थे नीबू के पेड़ लगाए थे उसमे नीबू फर रहा था अमरुद लगाए हैं वो लगाए हैं और कटहल भी लगाए हैं कटहल लगाए हैं कटहल फर रहा है उख उ ल लगाए हैं टमाटर बोये हैं टमाटर फर रहा है और बैंगन भी बोये हैं बैंगन भी फर रहा है हमारा ये बहुत बहुत सब्जी हम लोग बोते हैं और ये हो गया है गोभी हो गया है गोभी बोये हैं उस माटी में ये जो भैंस का खाद होती है उसी में पहिले उसको बो देते है और बो के ओकरे बाद वहीं चढ़ा देते हैं अगल बगल से खोद के उसको चढ़ा देते हैं गोभी के अ गोभी खूब बड़ी बड़ी फूल हो गई है और ये सब हमको पेड़ लगाने में अच्छा लगता है ये फूल हो गया है गुलाब के फूल हो गया है और का कहते हैं गेंदा क फूल है उहो वो भी बहुत अच्छा लगता है हम बहुत बहुत फूल लगाए हैं वहाँ भगवान के मंदिर बनी है न शंकर जी की हमारे यहाँ पर हमारे वो जो देवर जी हैं वो छोटे से मंदिर बनाए हैं उसी में अगल बगल कुल फूल लगाए हैं हम लोग हमको बहुत अच्छा लगता है वो फूल चढ़ाते है संझा सबेरे पूजा करते हैं तो इसी के लिए हमने खूब बढ़िया फूल फूल हरेक मेल के फूल लगाए हैं उसमें लगाए हैं और गन्ना भी अगल बगल बोये हैं गन्ना बोये हैं गन्ना भी मोट मोट हो गया है उसमें से रस निकालते हैं